ہیلو کیا آپ سوئگی سے بات کر رہے ہیں دراصل میں اکثر سوئگی سے کچھ نہ کچھ آڈر کرتی رہتی ہوں آج بھی میں نے کچھ آڈر کیا لیکن جیسے میں نے چکن بریانی آڈر کی تھی لیکن جب وہ بریانی آئی میں نے اسے دیکھا وہ بہت زیادہ عجیب سی لگ رہی اس کے چاول سارے مل سے گئے ہیں اور اسمل بھی عجیب سی آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ باسی ہو تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کو میں واپس کیسے کروں کیونکہ مجھے یہ اچھی لگی ہی نہیں نہ دیکھنے میں ہی اچھی لگ رہی ہے اور نہ ہی اس کا ٹیسٹ ویسا ہے کہ میں اسے کھا کھا سکوں اب میں کھانے میں نے کھانے کی بھی کوشش کی لیکن اس میں سے عجیب سی اسمل آ رہی ہے اور چاول اس کے سارے مکس ہو گئے ہیں آپ یہ بتائیے کہ میں اسے کیسے واپس کر سکتی ہوں کیونکہ آپ یا تو اسے واپس کر لیجیے اور میرا پیسہ واپس دے دیجیے یا تو پھر مجھے اس کی جگہ پہ ایک فریش بریانی مجھے دے دیجیے شکریہ